हँ प्रणाम हँ हमर जे हमर जे जिला छै समस्तीपुर से सबमे बहुत ही विकास भेलै हँ पुल बहुत सारा बनलै हँ हमरा इधर दू गो पुल बनलै हँ रेलवे लाइन छै से बहुत अच्छा भऽ गेलै हँ स्टेशन वहाँपर लिफ्ट आओर भी बनि गेलै हँ पाँच सालमे बहुत विकास भेले हइ हमरा इधर हमरा गाममे बहुत अच्छा सड़क बनि गेलै हँ से बहुत ही अथी बहुत ही सुविधाजनक भऽ गेलै बहुत सारा गाड़ी चलै हइ आब हमरा आओरके गाममे आओर तऽ आओर इहाँपर जे अच्छा छै सब सड़क भी काफी अच्छा भऽ गेलै हँ पानीके सुविधा भऽ गेलै बहुत सारा विकास भेलै बहुत सारा इमारत बनि गेलै हँ बस अड्डा बनि गेलै हँ बहुत सारा इसकुल नया नया बनलै हँ बहुत सारा सुविधाजनक बात छै हमरासबके इधर अहाँ आकऽ देखिऔ बहुत अच्छा छै यहाँपर सबकिछु यहाँपर कोइ दिक्कतके बात नहि छै चारि पाँच सालसँ बहुत विकास भेलै हँ कि हँ हमरा इधर बहुत विकास भेलै हँ अहाँ देखि सकलिए हँ बहुत ही पाँच सालमे बहुत अच्छा विकास भेलै बहुत सारा पुल बनलै हँ बहुत सारा पुल बनलै हँ सड़क बनलै कच्चा जे रोड छलै से सबके पक्का करल गेलै हँ बहुत सारा अच्छा इसकुलके मरम्मत करल गेलै बहुत सारा रोड पानी लाइन नाला ईसब बहुत किछु बनलै हँ स्टेशन छै ओ भी बहुत अच्छा बनलै हँ स्टेशनपर लिफ्ट लगाएल गेलै हँ बहुत सारा इसकुलमे बहुत सारा शिक्षक अएलै हँ मतलब हर चीज बहुत सारा फैसिलिटी भी देल गेलै हँ कोनो कोनो अस्पताले भी बनलै हँ बहुत अच्छा अच्छा फैसिलिटी अएले हँ पाँच सालमे बहुत विकास भेलै हँ हमरा इधर अहाँ हँ बहुत सारा विकास भेलै पाँच सालमे आओर साफ सुथराके भी बहुत जादा धिआन रखल जा रहल हइ आओर हमेशा सुबहके साफ सफाइ करैलए भी बहुत लोग आबे हइ यहाँपर काम करैलए सब आओर जे छै से हँ बहुत अच्छा जगह अच्छा विकास भेलै हँ अहाँ देखिऔ आओर कभी अहाँ हँ ठीक छै आओर बहुत अच्छा विकास भेलै हँ आओर बहुत किछुमे भेलै हँ आब लोक अपन बेटी सबके पढ़ऽ भी भेजै छै दोसर जगह दोसर जगह कोचिङ्ग किलास भी बहुत सारा खुललै हँ इसकुल भी खुललै हँ आओर बहुत सारा मन्दिर भी बहुत भव्य भव्य मन्दिरसब भी बनलै हँ हमरा इधर हँ बहुत सारा बहुत अच्छा अच्छा मन्दिर उन्दिरसब बनल हइ बहुत सारा इसकुलसब भी बनलै हँ अहाँ अइऔ अइऔ बहुत अच्छासँ पुल तुल हँ हँ अब जे गामके गलीसब छलै बहुत सारा घर भी अब अच्छा भऽ गेलै हँ बहुत जे बच्चासब छलै आँगनबाड़ी आओर भी जा रहल हइ इसकुल आओर भी जे अच्छा भऽ गेलै पाँच सालमे काफी विकास भेलै हँ पाँच सालमे काफी विकास भेलै हँ हमरा इधर अहाँ देखिऔ आओर अच्छा अच्छा बहुत सारा गाड़ी आओर बहुत सर्विस दऽ रहल छै ठीक छै हम फोन रखै छी

हेलो